जैसे बाहर कऽ आदमी एलै समस्तीपुर मऽ घूमय कऽ लियऽ मार्केट घूमय कऽ लियऽ बजार घूमय कऽ लियऽ सारा चीज के सुबधा हय रहय के लिए सुबधा होटल हय असटेशन हय प्लेटफारम भी हय रहय के लिए कहीं भी रइह सकलखिन हन होटल अच्छा अच्छा हय खाना भी अच्छा अच्छा होटल मे बनय हय बस के सुबधा हय ट्रेन के सुबधा हय रिक्शा के सुबधा हय ऑटो के सुबधा हय बहुत चीज के सारा सुबधा हय समस्तीपुर मे शहर बजार मार्केट भी बहुत अच्छा हय अच्छा अच्छा खाना पीना भी मिलय हय स्वस्थ खाना मिलय हय जेहेन खोजबै तेहेन खाना मिलतै रंग बिरंग के खाना मिलतै जहाँ चाह चाहबै तहाँ रह सकलियै हन असटेशन पर भी जइ होटल मे भी कहीं भी जगह रइह सकली समस्तीपुर बहुत अच्छा बढ़ियाँ जगह हय खाना पीना तऽ बढ़ियाँ मिलबे करय यऽ जैसे कि होटल मे भेलय होटल मे सुबधा खाना शुद्ध खाना मिलबे करय यऽ लिट्टी भेलय समोसा भेलय मिठाइ भेलय जे भी अहाँ खोजियौ से भी खाना हुवां मिलय हय बहुत अच्छा भोजन बहुत अच्छा से घूमि फिर लेबै बहुत अच्छा अच्छा मन्दिर हइ घूमय फिरय बला अच्छा सऽ घूमबै मन्दिर भी अच्छा सऽ घूमबै बहुत मोन लागत घूमयमे मस्त जगह हइ घुमियौ फिरयौ बहुत बड़का बड़का मन्दिर हइ ट्रेन से भी सुबिधा हइ बस से भी सुबिधा हइ ऑटो रिक्शा पकड़िके भी सुबिधा हइ सारा चीजके समस्तीपुरमे सुबिधा हइ कोइ भी चीजके टेन्शन नहि हइ नहि खायके लिए नहि रहयके लिए नहि कपड़ा लत्ता हेंग टेंग कोइ चीजके लिए टेन्शन नहि रहत जखनी चाहबै तखनी समस्तीपुर आ सकलियै हन जाहि चीज से मोन होत ताहि चीज सऽ आ सकलियै जैसा जैसा खाना खइयौ जो चीज सब खाना पीना मिलत कपड़ा लत्ता सारा चीज अहाँकेॅं मिलत कोइ चीज के टेन्शन नै होत समस्तीपुर बहुत अच्छा जगह हय